हिक हज़ार हिक ॾह हज़ार हिक सौ ॿावीह पंजवीह हज़ार ॿ सौ ॿावंजाह हिक लख पंजतरि हज़ार छह सौ पंज लख पंजाह हज़ार ऐं ॿ सौ